हलो नमस्ते क्या काम है सर अच्छा ठीक है सर आपको जो है आपको जो है आय प्रमाण पत्र जाति निवास और आधार कार्ड की फोटो कॉपी और पहचान पत्र की फोटो कॉपी और मार्क्सशीट जो है टी सी वगैरह फोटो कॉपी लाना है जब कॉलेज में एडमिशन करवाने आना है तब लाना है किस क्लास में लेना चाह रहे हैं आप अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा फर्स्ट ईयर में लेना है हाँ तो ये सारे कागज आपको लाने पड़ेंगे तभी आपका गवर्मेंट इस्कूल में एडमिशन हो पाएगा आप लेके आइए हाँ जाति आय निवास और जो है हाँ मार्क्सशीट की फोटो कॉपी हाई इस्कूल की और टी सी की ये सारे जो है और आधार कार्ड की फोटो कॉपी सब लाना है वहाँ पर तब आपका एडमिशन हो जाएगा

क्या चीज नहीं वो लाना पड़ेगा आपको तो हाँ लाना पड़ेगा फिर इस्कूल में इस्कूल में देखा जाएगा हाँ आपको लाना पड़ेगा

नहीं पढ़ाई तो अच्छी होती है और बच्चे भी बहुत हैं और आप यहाँ आके एक बार देख लीजिए चेक कर लीजिए इस्कूल कैसा है हाँ एडमिशन तो हो जाएगा आपका आप ये सारे कागज डॉक्युमेंट्स ले के आइए आपका एडमिशन हो जाएगा

नहीं आपका वो लिया जाएगा ये टेस्ट लिया जाएगा तो सारा कागज लेके आना आपका टेस्ट होगा उसके बाद एडमिशन होगा आपका हाँ गवर्मेंट कॉलेज में तभी जब टेस्ट लिया जाता है उसके बाद ही एडमिशन होता है बच्चे का नहीं ऐसा नहीं होता है बच्चे का टेस्ट लिया जाता है तब एडमिशन होता है ये सारे डॉक्युमेंट्स लगते हैं कागज बच्चे का हाँ फोटो कॉपी लगती है तब जाके एडमिशन बच्चे का लिया जाता है पढ़ने में कैसा है हाँ उसी के आधार पर और आपको कौन कौन से सबजेक्ट चाहिए क्या लेना चाहते हैं आप तब एडमिशन होगा आपका

ठीक ठीक ठीक ठीक नमस्ते बेटा